तकनीकी सुधार मामले में हमारे क्षेत्र में बात की जाए तो हमारे आसपास के क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की एक बहुत बड़ी समस्या है ये समस्याएँ दो प्रकार की है एक तो हमारे पास से क्या है कि हाइ टेंशन लाइन जा रही है उसके कारण मोबाइल में नेटवर्क की कमी रहती है दूसरी जगह बात करें की तो हमारे यहाँ आस पास मोबाइल टावर बहुत कम लगे हुए हैं क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा इंटरनेट प्रोवाइड है और सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर ही बहुत ज़्यादा भारी टैक्स लगाया गया है जिसके कारण वह अपना इंटरनेट सर्विस या प्रोवाइडर ढंग से हमें प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं